भारत देशा मुखार आशिल्लें मुखेल आव्हान म्हणल्यार दहशतवाद भारता भायर भारताचे शेजाराक अशे खुबशे देश आसात ज्या देशांनी ह्यो दहशतवाही वादी कारवायो चलता पाकिस्तान आसतलो खलिस्तान आसतलो अफगानिस्तान आसतलो बांगलादेश ह्या शेजारी राष्ट्रांनी ह्यो दहशतवादी संघटना आसात थंय त्या संघटना मार्फत ह्या दहशतवाद्यांक दहशतवादी कारवायो घडोवन हाडपाचे प्रयत्न प्रशिक्षण मेयटा आनी हें प्रशिक्षण घेवपा खातीर आज जे फुडारलेले देश आसात ते ह्या दहशतवादी संघटनाक आर्थीक पालव दिता कित्याक तर आज भारत देश एक जगांतली फुडारलेली अर्थ वेवस्था म्हणून मुखार येता आनी हो भारत देश जर विकसीत जालो जाल्यार मागीर ह्या फुडारलेल्या देशांचें मार्केट जें आसा तें कमी जातलें तेंकां मार्केट मेळचें ना हो भंय तेंकां आसा देखून ते अशा दहशतवाद्या मार्फत देश खिळखिळो करप देशाची अर्थवेवस्ता खिळखिळी करप हें तेंचे उद्दिश्ट जावन आसा ह्या सगळ्या आव्हानांक तोंड दितना सरकारान आपली संरक्षण वेवस्था ही मजबूत केल्ली आसा दहशतवाद्यांक सोदून काडप तेंचेर एटॅक करप आनी तेंच्यो कारवायो ज्यो आहा त्यो निश्प्रप करप अशे पद्धतीचे उपाय योजना भारत सरकार करीत आसा ताका लागून जायतीं अत्याधुनीक आयुदांय सरकारान घेतिल्लीं आसा तेच पद्दतीन आर्टिफिशीयल इंटेलिजन्सा मार्फत अश्यो कारवायो सोदून काडप तेच पद्दतीन जें हेर हेर आसा त्या हेरगिरी मार्फत शोध घेवप आनी त्यो निश्प्रप करप अशे पद्दतीचें काम सरकारी पातळीचेर चलता